एतऽके बिज्ञान एहि सबमे आबै छै मतलब खेती बाड़ी करैके लिये जे किसान मतलब एहिठिन कोनो गलती करै छै तऽ ओहिमे मतलब गर्मीके बरसा अधिक जून जुलाइ जून मइ जूनमे गेहूॅंम के खेती होइ छै तऽ पछिया जादातर बहै छै तऽ ओहिमे अग्निके भी प्रबेश भए जाइ छै तऽ आगि लागै छै तब ओहिमे खबर होइ छै तब ओ बिज्ञानिकके तरफ सऽ बिज्ञानिकके तरफ सऽ आगि मिझबैके लिये आबै छै ओ मीडियाबलाके माध्यमसॅं तेकरबाद हमरा आरके यहाँ मीडियाबला भी आबै छै मतलब घुमै फिरैके लिये एतऽ कोनो भी तरहके बात होइ छै मतलब कोनो घटना होइ छै मारि पीट होइ छै या मतलब आगि लगि गेलै फसलमे की गाँव मे आगि लागि गेलै तऽ मतलब ओहिके लिये बिज्ञानके खबर करल जाइ छै मीडियाबलाके तऽ मीडियाबला फोटो लै छै फोटो लए कए मतलब बाहर भेजै छै सरकार तक पहुँचाबै छै जानकारी दै छै मतलब हमरा आरके यहाँ इसब मतलब बात होइ छै ई देखैके लिये इसब मिलै छै एहिठिना मतलब चमत्कार ओहिसब चीजके जादा छै तेकरबाद मतलब एहिठिना देखै छियै बिज्ञानिकके तरफ बिज्ञानके माध्यमसॅं एहिठिनके खेती बाड़ी भी मतलब सुन्दर होइ छै मतलब बिज्ञानिकके निर्देशके अनुकूल जे छै खेती लगबै छै तऽ जादातर फलदायक फसल होइ छै ओ जादा इल दै छै तऽ ओहि सऽ किसान लोकके जादा मुनाफा मिलै छै बेनिफिट मिलै छै तेकरबाद ओ फसल एहिठिन सऽ मतलब तैयार उइयार भए जाइ छै तऽ मार्केट जाइ छै फसल बढ़िऑं रहै छै बिज्ञानके निर्देशसॅं बिलकुल करै तऽ फसल भी के बहुत जादा लागै छै दस टका जादा रेटपर बिकै छै इसब बात एहिठाम मतलब मीडिया बला देखके जब बोलाएल जाइ छै मतलब फसल बढ़िऑं छै तऽ फोटो लेल जाइ छै मीडिया एहिठामसॅं देख कऽ मतलब फोटोग्राफी मतलब दोसर देशके दोसर राज्यके मतलब एहिठामके ओ जे मतलब फोटो के भेजै छै दोसर मतलब दोसर तेसर जगह के लोग भी देखै छियै हमरा आर के बिहार सए बड़ी खुशहाल मतलब मनबै छै अइ मे बिहार के लोग सब सब चीज सऽ इन्टरेस्ट राखै छै मतलब बिज्ञान ई बिज्ञानिकके मोताबिक खेती बाड़ी बिज्ञानके तरह बिज्ञानिकके मतलब सजेशनके अनुकूल बाल बच्चा पर शिक्षा प्रदर्शन पर जादा ध्यान एहिठामके लोग राखने छै एहिसॅं मतलब जादा उपजा योग हुबा देनहा फसल मतलब ई उपजाउ दै छै बिज्ञानके तकनिकी के मतलब देखबापर एहिठामके किसान जे छै उच्च कोटिपर मतलब पहुँच गेलै पहिने हमरा आरके मतलब बच्चा रहियै तऽ एहिठाम फूसके घर मतलब देखै लए मिलै रहै लेकिन आइ हमरा आरके इमहर मतलब मतलब जादा भए गेलै पचास बरस साठि बरस भए गेलै देखै छियै जादातर छोट छोट बिल्डिंग भए गेलै ओ फुसि बदैलके मतलब लोग एहिठामके बिज्ञानके चमत्कार के एबज मे लोग बहुत खुशहाल बिहारमे बैन गेलैया एहि सबमे मतलब जादा उच्च कोटिपर एहिठामके लोग पहुँच गेलैया न्यूजमे ई फाइलमे न्यूज मुडिया न्यूज मीड़िया कैसाम बुझबै छै